जोंहा ओंखामा सिन्थेल जायो रनजिथबो बायनानै जायो गैयैयाव आरो माइसालि माइरंबो बायनानै जायो आरो ओंख्रिफ्रा आलु ओमफ्राय अनद्ला नाथुर गोरान आरो नारजि अमा बेदर सबाइ दाउ ओमफ्राय अनद्लाजों दाउजों सबाइजों ना गोरान ओमफ्राय नारजिजों अमा बेदर गोथाव मोनो ओमफ्राय दालि सङो आलुबो सङो जानाय लोंनाया बिदिनो मैद्रुफोर बायनानै जायो नाफोरखौ जों मैद्रुआव होआ फाजा एवो जेखौ जानो लुबैयो बेखौ अनेख रोखोम मावनानै जायो संनानै जायो जोङो ओमफ्राय बेदरफोरखौबो एखमब्ला मैगङाव होआ एखमब्ला फाजा एवो एखमब्ला जहल मोनसे संबाय सबाइफोर नाफोरखौ फ्राय एवबाय जाबाय आरो मैद्रु मैला हाथायाव बायनानै लांबाय एवबाय जाबाय आरो गोसोबायदि दंब्ला जाबाय गैयाब्लाथ' बिदिनोसै एखमब्ला बेसे ओंख्रि जाबाय थानो फैसा थाया माया आखाइयाव होननानै जोङो बानलु बाथोनबो जाहो होलाङो संख्रिफोरजोंबो जाहो होलाङो गोरिबनि न' बबाव गोथाव गोथाव मोनजाबाय थानो जों ओंखायनो जेरै मेरै जायो संनानै जिउल' थांनानै थाथों होननानै जों सानो ओमफ्राय जाहा न'खराव मावग्राबो दं दा फिसौ सासे बेखौ अननानै एखनब्ला नारजि अमा बेदर एखमब्ला सबाइजों नाथुर गोरानजों एखमब्ला अनद्लाजों आलुजों संलाबायनानै जायो जोङो अनेख रोखोम ओंख्रि जायो जोङो ओमफ्राय ओंखामफ्राबो बिदिनो जेखौ गोसोखाङो बेखौ जायो बायनानै एखमब्ला दाम खमफोरनि माइरंखौनो लांबाय एखमब्ला दाम गोसानि माइरंबो जानांबाय दानि बोथोरावथ' माइरं नायै माइरं दाम जालांनांबाय जोङो बिदिनो खस्थ' मस्थ' जानानै थाबाय मावहैबाय फिसौफ्रा मैगंफ्राबो बिदिनो हाथायाव लाङो बायो जाहैयो थमेथ'फोर मुलाफोर आरो जों दैयावबो नागिरनानै इलांसि मैगं आरो सिंसाब मैगंबो नागिरनानै जायो थास' मैगंबो नागिरनानै जायो जोङो ना गोरानफोरजों नाथुरफोरजों अनेख रोखोम ओंख्रि संनानै जायो जोङो नागिरला बायनानै हागरा बारियाव आरो थास' आथिं सिनथायनो जों नागेरनानै जायो ना गोथांफोरखौ जों ओरैनो दैयाव हाग्रा दाननानै होनानै जाबोर बोखांनानै जायो दासानदि जों नाखौ बायाखै आरो जोङो हाग्राखौ दाननानै जमा जमा होयो बिनिफ्राय बोखाङो मोनो बेखौ इसे फानो इसे जायो संख्रि बानलु बायनांगौ होननानै गोसो जायोब्ला नाफ्राबो बायनाङा आखाइ दं आथिं दं बिदिनो दैयाव नागिरनानै जानांगौ मैगं खादाजों सालियो जायो आरो जाब्रा होयो बोखाङो जायो जोङो बिदिनो जाजोबो आरो ओमफ्राय हाथायावलाय सबाइफोरखौबो मावनो रोङा जाहैबाय दा सबाइफोरखौ बायनांगौ जाहैबाय आलुआबो नै गायनो सम जाबाय गायनानै जानांगौ जाहैबाय सामब्रामफोरखौ बानलुआबो बायनानै जानांगौ जाहैबाय गासिबो बायनानै जानाय गोजा माइरंआबो जोङो दा बायनानै जानांगौब्ला सललिस थाखा केजि आरो बनद जाब्लाथ' आरो बांसिनसो गारबाव नांगोन सललिसाव फयसललिसबो जानांगोन गैयैयाव जेखौ दाम जादों बेखौ जों गैयै समाव होसोनानै जानांगौ जेरै मेरैनो अमाखौ गोथाव मोनो आङो जानो अनद्ला आमफ्राय अमा बेदर नारजि अमा बेदर बांसिन गोथाव मोनो आं बेखौ जानो आरो जाहा बेखौ बांसिन जायोबो न'खराव